دہلی میں ریاستی فنکار اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیے کئی بڑے آرٹ فیسٹیول اور کلچر ایونٹ میں حصہ لیتے ہیں ان میں سے چند اہم اور مشہور ایونٹس یہ ہیں انڈیا آرٹ فیئر یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا آرٹ فیئر ہے جو ہر سال دہلی میں ہوتا ہے اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل آرٹسٹ کا کام کی نمائش ہوتی ہے جس میں پینٹنگ ڈیجیٹل آرٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں دہلی انٹرنیشنل آرٹس فیسٹول یہ ایک ملٹی ڈسپ ڈسپلنری فیسٹول ہے جس میں ڈانس میوزک تھیٹر اور وسل آرٹ کا اظہار ہوتا ہے للت کلا اکیڈمی کا قومی آرٹ